अच्छा दीदी कितना चाहे दीदी अरे हमार दुकनवा यही बीच मार्किटवा में दीदी मुकेरि बाज़ार में आरे ऑटो वाले से कह दी भैइया हमके मुकेरि बाज़ार मोड़ परछोड़ दऊ तो ऊ छोड़ देई

अरे दीदी गरम ताज़ा गरम गरम ले जा तू तुरंत बनाई तुरंत दी हाँ दीदी ले जाई सकत हई जन्मदिन कबी बा आजई बा है कि कलिया बा आरे शाम तक बन जाई ऐसा करो शाम के आई के तुरंत ता ही लिए जाबो अभी क्या करने को परेशान हुइबू नहीं दीदी ऐसन कोनों बात नाही है ऐसे बहुत लोग लेई जात हैं हमरे खयां से समान ऐसन कभी शिकायत नहीं आई दीदी ली जाइए आप तो खुदै समझ जाइए आप नहीं दीदी कारीगर रखे रहित है सब कारीगर हैं बनावत हैं ऐसन बात नहीं है बहुत फास्ट हैं चलो ठीक है बा लेकिन वहाँ देनी बा खोलकर ठीक बा दीदी ठीक बा ता संध्या को कोई को भेज देनी ठीक बा दीदी यही नम्बर वा से फ़ोन करी ना चलो ठीक बा नम्बर बा सेव कर लीनी दीदी आप ज़रूर एक बार फ़ोन करी लीनी तनिक दस मिनट पहल्वा कराही ताही माल वाल एही ता क काई

गुलाब जामुन छेना अऊर का दीदी छेना चलो ठीक बा दीदी ठीक बाटे आप आइ जाइए दीदी हो ई जाए काम